नमस्ते मैम हमें मछली लेना था हमें एक कांटे वाली मछली चाहिए लेकिन वह भी अच्छी वाली चाहिए

कैसे दे रही हैं कैसे के जी दे रही हैं तीन सौ रुपये के जी मैम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हैं

हाँ आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हैं मैम हमारे यहाँ दो सौ में यहाँ मिलता है आप तीन सौ बोल रही हैं हाँ हाँ हाँ मुर्गा भी चाहिए लेकिन वह कितने में दे रही हैं हाँ हाँ मैम बहुत ज़्यादा बता रही हैं आप मैम मेरे यहाँ तो तीन सौ में मिल रहा है आप पाँच सौ बता रही हैं मछली दो सौ में मिल रहा है आप तीन सौ में बता रही हैं इतना कैसा चलेगा

हाँ हाँ हम आपकी दुकान का सुने थे इसीलिए तो हम आए हैं ना

हाँ हाँ

हाँ ठीक है मैम फ़िर भी कुछ कम कर दीजिए

मछली का हम ढाई सौ देंगे ढाई सौ ले लीजिए आप चिकन भी हमें चाहिए चार सौ देंगे हम उसका ठीक है नमस्ते मैम